हॅलो हय हांव प्रवीण शिरको उलयतां हांवें एक कॅब बूक केल्ली आतां अर्द वर जावन गेलें हांव वाट पयता त्या कॅबाची म्हाका काय फोन ना परत कांय ना कांय ना हय म्हाका तें पावपा जाय न्ही बेगीन खंय उरला ट्रेफिकान खंय पणजे पूण म्हाका तुवें फोन कोरून तरी सांगपाक जाय आशिल्लें न्ही तें हांव दुसरें कितें पगयत्लो आशिल्लो न्ही आतां अर्द वर जालो हांव वाट पळयता हांगासर म्हाका एक मिटींग आसा आं मिटिंगेतल्यान थंयचान म्हाका बेगीन पर परत ते फोन करता बेगीन यो म्हणोन म्हाका तुमचे कडल्यान कांयच इन्फॉर्मेशन ना ना तुमचे कडल्यान ना तुमचे कॅब कंपनी कडल्यान कोणाच कडल्यान म्हाका कांयच इंटिमेशन येयना आनी हांवें आतां कितें समजपाचें पेमेंट तुमकां ऑलरेडी हांवें केला कितले कितलो टायम लागतलो आनीक ओके सो तुमकां आतां थंयच्यान येवपाक आनीक पंदरा मिनटां लागतलीं आनी म्हाका पावपाक थंय तुमकां आनीक अर्द वर लागतलें सो ऑलमोस्ट आजून पंचेचाळीस मिणटां पावूण वर म्हाजें वयतलें तितून सो आतां आतां आतां आ आतां हांव कितें करूं हय पूण म्हाका कळपाक जाय न्ही म्हाका सांगपाक जाय म्हाका मॅसेज ना कांय ना कांय ना लेट जातलो म्हणोन हांव कॅन्सल करतलो आशिल्लो दुसरें कितें तरी पळयतलो आशिल्लो न्ही हांव वेवस्था म्हाजी करतलो आशिल्ली दुसरी हांव मागीर

सो तो तो लागीं आसा दुसरो कॅबवालो बरें बरें बरें तेका फोन करात आनीक एक पांच धा मिनटां तेजो म्हाजे कडेन पावता अशें करात नाजाल्यार म्हाका परत फोन तरी करून सांग की बाबा आपूण पावाना आपल्याक लेट जाता म्हणून हय इंपॉर्टण्ट म्हाजी मिटींग आसा एक इतलो टायम हांव हांगसर रावों शकाना बेगीन पावपाक जाय म्हाका थंय आं बरें बरें बरें बरें हांव एक धा मिनटां तुमची वेट करतां कोणाक तो दुसऱ्याक फोन करात दुसरी कॅब म्हाजे कडेन धाडात कितें तें करात ओके बरें बरें बरें